जि'यां तुस पुच्छा दे ओ कि बैंक बिच्च की जंदे नै ते बैंक अज्ज कल ते बैक च कोई जंदा नी ऐ ते जादा ते ए टी ऐम्म फिर यू पी आई यू पी आई फिर गुगल पे फोन पे कुश बी होए ते करी लैंदे नै इत्थें बचैरें बुड्डें बजुर्गें कुत्थें जाना बैंक च ते जादातर ते लोग गुगल पे करी ओड़दे फोन पे करी ओड़दे ते पे टी ऐम करी ओड़दे ते यू पी आई बी करी ओड़दे ते एह्दे बास्तै जादातर ते लोग फोन च गै यूस करदे नै तां करियै अज्ज कल्ल बैकैं वूैंकै च घट्ट जंदे नै के जि'यां केह् जि'नें गी पता ऐ कि बैंक किन्ने बजे बंद होई जंदा ऐ ते बैंक बंद होई जा ते ए टी ऐम्म बी खोले दे लोकैं ए टी ऐम्म बी चलाई लैंदे ए टी ऐम्म एह् ऐ कि जिसले मर्जी होऐ पैसे कड़हाई लैओ बचैरे बजुर्ग होन बुड्डे होन अनपढ़ उ'नैं कुत्थें फार्म भरना ते कुत्थें उ'नैं लाना तां करियै ओह् तां करियै कि ओह् बैंक च घट्ट जंदे न लोग ते जि'यां कि कुसे बचैरे गी फार्म भरना नेईं आंदा होऐ ओह् घैंटा घैंटा उत्थें खड़ोई रौंह्दा उप्परों गर्मी दा इन्ना म्हौल ऐ ते कु'न ऐ इत्थें जा दा पैह्ली गल्ल ते लोकें गी केईयें गी आंदा फोन पे गुगल पे चलाना अज्ज कल ते इ'यां सारें लोकें गी ते निं औंदा ऐ ते जि'यां हून पढ़े लिखे दे गै चलाई सकदे न अनपढ़ बी चल कुश कुश चलांदे गै न पर अज्ज कल ते फोन पे बगैरा जादा होआ दा ऐ फोन पे गुगल पे पर एह्दे बिच्च फ्राड़ बी बड़ा होआ दा ऐ कि लोकें दे इन्ने पैसे ओह् लोग कड़हाई लैदे न ते इस बास्तै ते बैंक जादा स्हेई होंदा ऐ पर बैंक बिच्च जाए कु'न अज्ज कल लोग अलख करदे न थोह्ड़ा जा बी चलो ते आखदे अस थक्की गे आं ते बजुर्गें दी तुस गल्ल छड़ो ओह् ते बजुर्ग होईये ना अज्ज कल दे ते जंग एज़ दे न ते ओह् ते जादा गै आखदे नै अस बुड्डे होई गेदे आं इस्सै बास्तै केह् ऐ कि फोन पे घर बैैठे दे गुगल पे घर बैठे दे पे टी ऐम्म घर बैठे दे हर इक चीज़ घर बैठे दे करा दे ते कोई बी चीज़ बनानी होए अजकल्ल कल हर अक चीज़ फोनां पर ऑन लाईन बना दी ते फोन च आई डी बनाई दी होए ते हर चीज़ निकली जंदी जि'यां कुछ आधार कार्ड़ लाई लैओ पैन कार्ड़ लाई लैओ फिर सर्टिफिकेट कोई बी होईया कास्ट होईया डोमिसाईल कोई बी होईया कुछ बी होए ते अस बनाई सकने आं कोई बी इ'यां सर्टिफिकेट होए ते ऑन लाईन गै कम्म होआ दा अज्ज कल इस बास्ते ते बैंक जाने दी जरूरी गै नि ऐ ना कोई बैंक बिच्च केह् होंदा ऐ कि बैंक बिच्च बंदा थोह्ड़ा कंफर्टेवल रौंह्दा ऐ कि इन्ना डर निं रौंह्दा कि साढ़े बैंक दे कोई पैसे निं कड़हाई लै जां कुछ बी अज्ज कल फोन पे गुगल पे एह्दा ते मता डर होई दा ना कुछ जगह ते जादा गै फ्राड़ होईया इ'नें जगहें पर ते कुछ जादा कुछ फ्राड़ होन लग्गी पेआ फिर केह् कि कुसै दे फोन पे परा दा बी पैसे निकली जंदे केईं केइयें दे ते ए टी ऐम्म पर बी निकली जंदे नै ए टी ऐम्म बी कुसे दा गुम होई जा ते निकली जंदे न जि'यां हून बजुर्ग बगैरा होन ते उं'दे कोल कुत्थें सट्ठ पैंट साल दी उमर होए उं'दे कोला दा कुत्थें जान होंदा बचैरें गी फिर चल जिनें मज़बूरी ऐ उ'नें जाना पौंदा फिर जि'नें फोन पे सब कुछ बनाए दा ऐ ते ओह् घर बैठियै करी लैंदे न इसे बास्तै एह् ऐ कि अज्ज कल हर इक चीज़ ऑन लाईन होआ दी ऐ जि'यां के हून पैन कार्ड़ मिगी जरूरी हा ते जे में इ'यां बनांदी ही ते बड़ा लेट आना हा फिर में पैन कार्ड़ बनाया फिर बड़ा जल्दी दुए त्रिये दिन मिगी मिलिया हून जेह्का ओरिज़नल पैन कार्ड़ ऐ ओह् मिगी डाकखाने च आई जाना ऐ अज्ज कल ते लोग हर चीज़ अपने फोन पर दा बनाई लैंदे न का केह् कुसै गी नेईं जानकारी होंदी ऐ ते कुसै गी होंदी ऐ ते जि'यां कि तुस समझी लैओ जानकारी उ'नें गी होंदी जादा कि जेह्ड़े पढ़े दे न जादा कि जि'यां ग्रैजुएशन होइये जि'नें इनजिनरिंग बगैरा कीती दी होई ऐम्म बी कीती दी होऐ उ'नें गी गै जादा होंदा ऐ ते टवैल्थ बेस बी ठीक' ऐ बैसे बच्चे घट्ट बद्ध गै अस लोग ते घट्ट गै चलाने आं अस लोग ते बैंक च गै जन्ने आं साढ़े बैंक इ'यां बी इत्थें लाग्गे गै ऐ तां करियै अस बैंक च जन्ने होन्ने आं ते जि'यां कि हून तुस लाई लैओ मेरे चाचे बगैरा कुछ बी केईं पढ़े दे केईं नेईं पढ़े दे ते अज्ज कल सिलैंडर भरान जाना होऐ ते ओह् बी ऑन लाईन कम्म होई दा सिलैंडर दे बी सिलैंडर बी जिन्ने चिर तक ओ टी पी निं आई जा फोन निं मारगे उं'दे सिलैंडर निं भरोंदे पैह्लें केह् होंदा सिलैंडर भरान जाना ते इ'यां भरोई जंदा हा अज्ज कल ओह् बी सिस्टम बड़े भैड़े होई गेदे न तोे लोग बचैरे ते केईं केईं बारी अज्ज कल ते राशन लैना उत्थें बी ऑन लाईन सिस्टम होई दा उत्थें अंगूठा लाह्गे ते पता लग्गना कि इ'नैं अंगूठा लाए दा ते इ'नैं राशन लेआ ते जे नेईं लाओ ते पैसे मंगन लग्गी पौंदे न ते पैसे मंगदे कि इन्ने पैसे देओ तुस अंगूठा निं लाइयै गे तां करियै केह् ऐ कि हर चीज ऑन लाईन होई गेदी ऐ ऑन लाईन दा फायदा ते ऐ पर ओह्दा नुकसान बी बड़ा ऐ नुकसान एह् ऐ कु कुछ बी जि'यां हून कोई ए टी ऐम्म लाई लैओ ए टी ऐम्म दा कोड़ तुस लाई लैओ ते ओह् पैसे ओह् कड़ाई सकदा ऐ ते जि'यां हून तुस फोन पे लाई लैओ ओह्दा बी अगर फोन पे पर तुस करी लैग्गे ते ओह् दुए बंदे गी पता लग्गी जाना एह्दा पासबर्ड़ एह् ऐ पासबर्ड़ लाइयै ते पैसे कडहाई सकदे न ओह् ते बैंक दा एह् होंदा ऐ कि बैंक च जाना उत्थें चुप्प करियै फार्म भरेआ पिन्न अकाउंट नंबर लाया अकाउंट नंबर अग्गें लाइयै बैंक आह्लें गी दित्ता ते फटाफट सारा कम्म कीता ते अस घरे गी आइयै ना कुसै गी पता लग्गदा ना कुछ कन्नै इन्ना जल्दी कु'न ऐ जेह्ड़ा अकाउंट नंबर पढ़ी सकदा ऐ अज्ज कल ते फोन पे गुगल पे आह्ले ते चार डिज्जट होंदे न अज्ज कल चार डिज्जट ते लोग अज्ज कल इ'यां पढ़ी लैंदे न ते तीसरी तीसरी चौत्थी चौत्थी बच्चे पढ़ा दे ओह् बी पढ़ी लैंदे नै ते इस्तो बेह्तर ऐ ऑन लाईन हर इक चीज़ होई चुकी दी ऐ हर इक चीज़ आन लाईन इस बास्तै होई दी ऐ कि बंदे गी इन्नी जरूरत निं पवै कि अस गड्डियै च खज्जल होचै जां जि'यां हून सांबा डिस्टिक ऐ इत्थें इत्थें बी पैह्लें लोग बड़ा खज्जल होंदे हे जाई जाइयै पागल होई जंदे हे राशन कार्ड़ बनाना होऐ तां चली जंदे हे जां राशन बिच्च कोई गल्त होई जाए राशन कार्ड़ बनाना पवै ओह् बी बड़ा कंफ्यूज़ होई जंदे हे कि'यां ठीक करानां कि'यां नेईं अज्ज कल ते जेह्ड़े राशन कार्ड़ आह्ले ओह् बी निं आक्खै लग्गदे ओह् बी आखदे कि इन्ने पैसे देओ बनाई दिन्ने आं इस बास्तै एह् कि हर इक चीज़ ऑन लाईन तां होई कि फोन चलाओ फोन पता लग्गे कि फोन उप्पर हर इक चीज़ कि'यां बनांदे नै ते तां करियै फोनें हर ऑन लाईन तां होए दा हर इक कम्म ते इस्सै बास्तै ऐ कि जि'यां पढ़े लिखे दे लोग ते जादातर फोन ते चलांदे गै चलांदे न पर जेह्ड़े थोह्ड़े इ'यां लोकल कलास बंदे होन ते ओह् फोन घट्ट गै चलांदे ते घट्ट गै उ'नें गी पता होंदा ते तां करियै जेह्ड़ा कि आन लाईन कम्म ठीक ऐ ठीक बी ते है पर गल्त बी है हून जेह्ड़े स्हेई चलांदे उं'दै बास्तै स्हेई ऐ ते जेह्ड़े गल्त चलांदे उं'दै बास्तै गल्त ऐ ते बैंक बिच्च अज्ज कल बी जंदे न ते केईं गड्डियां होन ते चली जंदे नेईं होन ते नेईं जंदे इस बास्तै कि बैंक बी ठीक ऐ ते ऑन लाईन कम्म बी ठीक चला'रदे न ऑन लाईन कम्म ठीक ठीक गै होने चाहिदे न ते कुसा दा कुछ बी निं बिगड़ना चाहिदा ना कुछ